जी हाँ मैं अमित सराडे बात कर रहा हूँ आप आप गैरेज से बात कर रहे हो आपका गेरज कहाँ पर है जी तो हमको हमारे कार में एक प्रॉब्लम चल रही है उसको बनवाना था उसमें सर्विसिंग वगैरह करवाना वह सही तरीके से चल नहीं पा रही है तो वह ही हो जाएगी आपके पास हमारे पास दो हज़ार दो हज़ार सन मतलब तेईस का मॉडल है पिछले साल ली थी हमने वह शिफ्ट गाड़ी है शिफ्ट कौनसी हाँ छोटी वाली है उसमें

जी तो उसमें मतलब और भी जैसे मतलब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है और वह ला लाइट वगैरह भी प्रॉबलम कर रही उसमें लाइट सही तरीके से जल नहीं पा पाते तो सभी चीज़ का सॉलूशन हो जाएगा हाँ तो जी सर जी सर ओके आज शाम तक आएँगे कार लेकर और उसका कितना खर्चा आएगा उसकी सर्विसिंग के लिए

जी जी जी जी सर जी तो आपकी दुकान मतलब कब तक खुली रहती गेरज अच्छा अच्छा तो अभी आप मतलब फ्री है ना अभी तो कितने टाइम फ्री रहोगे अच्छा सर तो हम मतलब कितने बजे तक आ जाएँ लगभग जी सर ओके